देखा जाये तो हम लोग यहाँ ज़्यादातर दक्षिण भारतीय खाने को ज़्यादा बनाते हैं उत्तर भारतीय खाना भी हम सब लोग बनाते हैं बनाना ऐसा नहीं कि मेरे को पसंद नहीं है या बनाना मुझे बहुत पसंद है बनाती मैं हमारे यहाँ पे त्यौहार के हिसाब से खाना बनाया जाता है तो हम लोग क्या हम लोग यही ट्राई करते हैं कि अगर मैं यही ट्राई करती हूँ कि जैसे जैसे राखी आ रही तो हमारे यहाँ पे राखी के दिन बच्चों को खानपान होता है तो उसी हिसाब से ही खाना बनाते है ठीक है तो मेरा यही रहता है मैं जो भी खाना बना रही हूँ वो त्यौहार के हिसाब से बनाऊं क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है कि त्यौहार के हिसाब से ही बनाता है उसी प्रकार मैं खाना बनाती हूँ